अपना मिथिलाञ्चल मे या अन्य जगह भी अन्य दोसर अदर स्टेट मे भी लोक रङ्गोली बनौबै यऽ जे भगबान के आगमन होइ छै तऽ ओहिके लेल रङ्गोली बनैल जाइए सूर्य के जल चढ़ाओल जाइ छै जे सूर्य के जल बढ़ाबऽ से आदमी के पुरुषार्थ मिलै छै पुरुषार्थ होइ छै सूर्य रेखा मजबूत भेल कपार पर सिन्दूर लगबै छै कुमकुम लगबै छै कि भगबानसँ सदा सुहागन हमर सिन्दूर के मतलब कि रक्षा करब सदा सुहागन राखि एहि के लेल भगबान से लोक प्रार्थना करैए तऽ कुमकुम लगालैए माथा पर कोनो भी ब्रत मे हम धागा सूत रखै छी पवित्र सूत्र रखै छी हम रक्षा सूत्र ओकरा कहल जाइ छै जे रखै छी जहन पूजा सम्पन्न भऽ जाइ छै तऽ आदमी रक्षा सूत्र बाँधि दैया जे ई भगबान के ई सू सूत छै तऽ भगबान हर घड़ी हर सङ्कट हर समस्या मे रक्षा करथिन मन्दिर मे पूजा मन्दिर मे पूजा के लेल जाइ छी जे भगबान मे आस्था रहैए हर मन्दिर मे हर भगबान रहै छथिन तऽ ओतै जाकऽ भगबानसँ मन्नत माँगै छी जे भगबान के प्रणाम करै छी हर मन्दिर के अपन अपन एक महत्व छै एगो महत्व छै एतऽ गेलासँ ई होइ छै एतऽ गेलासँ ई होइ छै ओहिके लेल हमसभ जाइ छी दरगाहो मे जाइ छी ओतौ अगर मन मे दरगाह के छै मानल गेल छै कि ओतऽ जाकऽ जे भी चीज अहाँ मन से कहूँ ओ जाकऽ ओतऽ कहियौ तऽ ओतऽ पूरा भऽ जाइ छै तऽ लोक जाइए दरगाह मे माथा मे कपड़ा बन्हि के जाइए उघार माथा नहि कहै छै जाइ ले दरगाह मे तऽ ओहि लेल लोक जाइए ओहिमे हिन्दुओ जाइए मुसलमानो जाइए हम तऽ एना कहब कि मुस्लिम से ज्यादा हिन्दुए ओतऽ हमरा देखऽ लऽ मिलल यऽ हम गेल छी दरगाह मे ब्रत लोक हर जगह हर रङ्ग के लोक ब्रत करैए हर तरहकेँ ब्रत करैए बहुत तरह के ब्रत छै हमर हिन्दू सभके अपन हिन्दू सभके लेल ओहिना मुसलमान सभके लेल रोजा ओकर सभके पवित्र मतलब कि ब्रत मानल गेल छै जे ओ सभ करैए ओहि के बाद कथि कहै छै रोजा भरि दिन सहै छथि आ साँझ भरि दिन भरि राति सह सह साँझ मे साँझ मे जाके जहिना हुनका सभके अजान होइ छनि तऽ रोजा तोड़ि लै छथिन फेर सुबह मे अजान होइ छै तऽ ओ सभ फेर किछो खाकऽ फेर भरि दिन उपास करै छथि हुनकर सभके ई नियम छै अनेक जगह के अनेक धर्म अनेक जाति के धा धर्म धर्म के अलग अलग महत्व छै लेकिन सभ अपन अपन महत्व के मतलब भगबान के पूजा करै छथिन सभके अलग अलग सन्स्कृति छै आ सभ बहुत ही महत्व छै सभके बहुत ही विशेषता छै ककरो किछुसँ कम नहि कहि सकै छी बहुत आदमी सूर्य के उपासना करै छथि जे हमर पुरुषार्थ के लेल हमर फाइदा के लेल जे हमरा हिसे फाइदा हैत